आमी आमच्या सयऱ्यांक कितें फंक्शन आसल्यार आपयतात मागीर आपयतकच जी आमकां सोयरी येतात ती येवन आमकां ताका बस म्हणटात मागीर आमी तांकां उदक विचारतात उदक विचारता विचारता आमी अश्योच गजाल्यो मारतात गजाल्यो मारतकच आमी अशेंच मागीर टायम वतकच तांकां मागीर जेवणाक आपयतात जेवणाक आमी तांकां एक आमी चिकन करतात जे चिकन सगळे लोक खातात तांकां आवडीन खातात ते मागीर फ्रायड रायस प्रोन्स फ्रायड रायस मागीर नुस्तें फ्राय करतात एक इसवण हो सगळ्यांक आवडटा तो चडसो आमी हाडटात घरा कडेन फ्राय करतात ताज्या बरोबर मागीर आमी सुंगटाय दवरतात आनी शीत सुंगटां हुमण तशें किदें आनी मागीर सॉफ्ट ड्रिंक्स बी तशें सो अशें करून आमी आमच्या सोयऱ्यांक आपयतात आनी हें करतात आनी तांकांय ती मागीर म्हणटात फिडबॅक तांचे बरे आसता ते म्हणटा जेवण बरें जालें म्हणटात थोडी म्हणटात तिकट जालां थोडी म्हणटात केन्ना केन्ना अयणी जालां तेन्ना आमी मागीर तांचे प्रमाणे ते आमी आमी सेटीसफाय करतात तांकां